हा मां शैम्पू वरितो पर वणियो न अलाए कहिड़ो चिप चिप थो लॻेव चिप चिप सम्झ में नथो अचे हाणे ॿियो वठी अचां हे वरी फिटी करिणो पवंदो या वापसि वठंदो कान दुकानु वारो ॾिसां थो जीअं थियो वञां थो मां